میں نے میرے کزن سے بول کر فلپ کارٹ سے ایک ہیڈ فون منگایا تھا جو کہ بہت دیر سے بھی ڈلیور ہوا پہلے جب دیر سے ڈلیور ہوا تو میں نے جب کمپنی کو کال کیا تو کمپنی والے میرے سے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہے تھے کیسے ویسے کر کر فون فون میرا ہیڈ فون میرے پاس پہنچا پر جب وہ پہنچا تو اس کی پیکنگ آلریڈی خراب ہو گئی تھی اور اس کا سیل بھی ٹوٹ چکا تھا میں نے پھر بھی پارسل ایکسپٹ کیا اور جو بندہ ڈلیور کرنے آیا تھا وہ بھی بڑی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا جو میں میں نے جب پارسل کو کھولا تو آلریڈی وہ ہیڈ فون کا جو کنیکٹنگ کورڈ تھا وہ خراب ہو چکا تھا اس میں سے ایک ایک کان پہلے تو ساؤند کوالٹی اس کی صحیح نہیں تھی اور جبھی جب میں نے اس کو ٹیسٹ کر کے میرے فون میں لگا کر دیکھا تو جب اس آواز صحیح صحیح نہیں آ رہی تھی اور ساؤنڈ کی آواز کی کوالٹی بھی صحیح نہیں تھی شروعات میں ایک کان ایک کان ایک دو شروعات میں دونوں کانوں سے سنائی دے رہا تھا پر تھوڑی ایک دو بار استعمال کرنے کے بعد ایک کان ایک کان میں آواز ہی آنا بند ہو گئی میں نے پھر جب کسٹمر ہیلپ کو کال کیا تو انہوں نے کہا کی وہ ان کے بندے بھیجیں گے بھیجیں گے پک اپ کرنے کے لیے پر کچھ میں نے انہیں بہت بار ریکویسٹ کی کہ وہ بھیجیں ان کے بندے پر انہوں نے کچھ خیر خواہ جواب نہیں دیا اور اس کے اوپر کچھ ایکشن نہیں لیا اور یہی یہی بیچ میں ریٹرن پیریڈ ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ ہیڈ فون رکھنا پڑے گا اور اس کی اور ریٹرن نہیں ہو سکتا اور جس جتنے کا وہ ہیڈ فون تھا اتنے کا مجھے وہ ورتھ نہیں لگا اور میرے پیسے برباد ہو گئے